बेजिकली ट्रेकिंगाक जेन्ना वतात तेन्ना प्रत्येका कडेन बूट आसप गरजेचे आसा आनी सॅकेन्डली एक स्टीक आसची पडटा केन्नाय अशें चड चड चडटेचेर बी चडपाक देन दोळ्यांक गाॅगल्स आनी माथ्यार एक हॅट किंवा कॅप जाय पडटा आनी जर थंडीचे बी दीस आसत जाल्यार एक स्वेटर लागता आनी कानटोपी बी आसल्यार चलता जर चडूच थंडेचे दीस आसा जाल्यार आना ह्यो सगल्यो गोश्टी आमकां हांगां लोकल बाजारान मेळटात पणजेय मेळटा म्हापश्यांय मेळटा